हम फिलम तो बहुत ज़्यादा ही देखते हैं हमें हिन्दी फिल्में बहुत ज़्यादा ही देखना पसंद है लेकिन हाँ कपड़ों के मामले में कहिएगा तो हमें कपड़े फिल्म में फिल्म में देख कर हमें किसी भी न हीरो न हीरोइन या किसी भी चीज़ कपड़े उपड़े पर उतना हमें पसंद ही नहीं है और आगे भी हम कोशिश नहीं करेंगे हमें वैसा कपड़ा मिलना चाहिए ना कपड़ा पसंद है ना हम पसंद ही नहीं करते हैं हाँ हमें सबसे ज़्यादा हमें कपड़ा पसंद है साड़ी सिम्पल एकदम साड़ी हुआ सूट हुआ यही सीजे सब चीज़ें पसंद है हमारे घर में भी सब है हमारी गोतनी है सास है ननद है ओ सब भी साड़ी ही यूज करती हैं जैसे फिल्मों में यहाँ ब्लाउज हो गया अलग अलग डिजाइनों का हो गया उसमें से भी हम बहुत कम ही डिजाइन पसंद करते हैं जिसमें हाँ मतलब मान लीजिए शरीर भी ढका रहे हाँ कोई दूसरा बाहर एक दो लोग देखे तो यह न कहे कि हाँ कपड़ा ढंग का नहीं पहन रखा है हमें हम अपने तरीके से कपड़ा पहनते हैं लेकिन हम बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं जो हमें पहनना पसंद है और आगे भी हम वैसा ही कपड़ा पहनना पसंद करेंगे ना फिल्म में और हम दूसरे कभी भी दूसरे का अगल बगल में भी कोई अगर कोई डिजाइन का पहनता भी है कप ब्लाउज हो गया साड़ी हो गया तो हम दूसरे कि का देख के कभी भी नहीं हम कि हाँ दूसरा लोग यह पहन रहा है तो हम भी यह पहने हमारी ऐसी कभी चाहत ही नहीं है क्योंकि हमारा पति जित हमारे हसबैन्ड जितना कमाते हैं उसी हिसाब से हम चलना पसंद करते हैं दूसरे का हसबैन्ड कमाएगा पाँच हज़ार मेरा हसबैन्ड दो हज़ार कमाएगा तो हम उसी हिसाब से चलेंगे न जितना हमारे हमारा हैसियत है हम उसी हिसाब से कपड़ा उपड़ा भी कम दाम में भी हर तरीके का पहनते हैं हाँ दूसरों की भी साड़ी हो गया पहन लेंगे हम जो हिसाब से पैसा रहता है उस हिसाब से कपड़ा पह पहनते हैं हम कभी भी किसी का देख देख के नहीं कि हाँ वो इंसान इतना महँगा कपड़ा पहन रहा है इतना महँगा यह डिजाइन का ब्लाउज है यह डिजाइन का सूट पहनता है तो वैसा हम भी पहने नहीं हम अभी तक तो हम नहीं किए हैं और आगे दिन भी हम कभी दूसरे का देख के कोई काम नहीं करेंगे हमें दूसरे का देखना पसंद नहीं है